मां नारायण जबाणी जनम अठ पंज उणिवीह सौ पंजवंजाह में बम्बईअ जे चेंबूर सीटीअ में रहंदो आहियां असीं घर में चार भाउर ऐं पंज भेनरु माता पिता सभु रहंदा हुयासीं असां जे पप्पा जो धंधो हो असां ॿार सभु म्यूंस्पल स्कूल में पढ़ी वॾा थीयासीं सते दर्जे खां पोइ अठें दर्जे हाइस्कूल में पढ़ियासीं पर उन टाइम में बि ग़रीबी हुअणु सबबु फीस माफ़ु कराए पढ़ंदा हुयासीं जीअं त घर में हिकु भाउ वॾो हो ऐं टे भेनरु वॾी हुयूं ऐं टे भाउरु ऐं हिक भेण नंढी हुई वक़्तु अनूसार हिकु भाउ जी शादी ऐं पोइ टिनि भेनरुनि जी शादी थी भेनरूं बि ॿाहिरि शादी करे वयूं घर में फेमली नंढी थी वई ऐं नंढा भाउर वॾा थिया हर कंहिं पंहिंजे नमूने पढ़ाईअ खां पोइ कमु नौकरियूं कयूं ऐं पंहिंजनि पेरनि ते बीहण जी कोशिशि कई हाणे झूलण जे कृपा सां सभई ख़ुशि आहिनि हुननि बि सभिनि ॿारनि जी शादियूं मुरादियूं करायूं आहिनि उन्हनि खे बि ॿार आहिनि उहे बि ख़ुशि आहिनि मां बि पढ़ाईअ खां पोइ घणाई कम कपिड़े जो कमु लाईट जो कमु फ्रुट जो कमु कयो ऐं जल्दी शादी कई पोइ वरी नौकरीअ में पूरत न पवण खां पोइ वञी वॾनि जे धंधे में पयासीं ऐं हाणे उहे ई वॾनि सां गॾु धंधा पिया करियूं ॿार बि हुन धंधे में ई आहिनि ॿारनि जे हवाले आहियूं सुख सां वक़्तु गुज़िरी रहियो आहे जेका ज़िंदगी गुज़िरे सा वाह वाह शुकुरि में मज़ो आहे ख़ुशीअ जहिड़ी ख़ोराक नाहे ग़म जहिड़ो को मर्ज़ु नाहे भॻवान जा लख लख शुकिराना आहिनि झुलण जा बहिराणा कढंदा आहियूं मेला लॻाईंदा आहियूं चालीहो साहिबु रखंदा आहियूं चालीहे साहिब में छेॼ ऐं डान्स कंदा आहियूं झुलेलाल में भॼन ऐं पलव पाईंदा आहियूं ऐं नंढी पीढ़ी खे तमामु घणो हिमथाईंदा आहियूं त असांजी पोईं पीढ़ी बि झूलण खे यादि करे ऐं पंहिंजे ॿारिन खे उन जी ओट वठाए ऐं पंहिंजी ॿोली क़ाइमु रखे ऐं उहे नढा बि जीअं पंहिंजे ॿारनि खे वॾनि खे यादि कनि ऐं वॾनि जे राह ते हलनि ऐं उन्हनि जो सन्मानु कनि ऐं शेवा में रहनि